रोंगौथि एक्सपिरियेन्स एबा माबा मोनसे स्किल बुंनो थाङोब्ला आंनाव दङ जाय स्पर्ट्सखौ आं बांसिन इन्ट्रेस लायो बेनो जादों ओ फुटबल आरो क्रिकेट स' फुटबलाव आङो गेलेनो मोजां मोनो जायखौ आङो सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामो लोगोसे फुं बेलासि आरो मोनाबिलि मोनाबिलियावबो गेलेयो दा आं बेखौ गेलेनो मोजां मोनो मानोना फुटबला आंनि देहाखौ गोख्रों लाखियो जायनि थाखाय आं गेलेयो दा बेखौ गेलेनानै आंनि माइनआबो फ्रेस जायो माइन फ्रेस जानायजों लोगोसे गावनि बडिया फिट थायो जेब्ला नोङो गेलेगोन अब्ला गोलोमदै गयो बे गोलोमदै गनाया गावनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानोना बेखौ गेलेयोब्ला जोंनि देहायै देहानि जा थैफोर खारस्रानांगौ दङ बे खारो स' बिदिनो आरो मोनसे गेलेनाया जादों आंनियाव दङ जाय जादों क्रिकेट क्रिकेटखौ आं गेलेनो जोबोर मोजां मोनो दा मानो होनोब्ला क्रिकेटा आंनि पेसनबोमोन स' एस ए साइल्ड आं सासे क्रिकेटार जानायनि गोसो दंमोन स' दा बेनि थाखाय आङो क्रिकेटखौ गेलेयो दासिमबो गेलेयो स' क्रिकेट गेलेनायनि थाखाय फिल्डआव जोङो बथ बेल बेट बल आरो टटेल जिसे गेलेगिरिफोर नांगौ जायो मोनसे टिमाव थागोन जिसे गेलेगिरि आरो मोनसे टिमाव थागोन जिसे गेलेगिरि दा जिसे आरो जिसेनि गेजेराव बादायलायनाय जायो स' मोनसे फिल्डआव जेब्ला जोङो सासे मोनसे टिमा बेटिं खालामदों अब्ला बेनिफ्राय थागोन सानै गेलेगिरि आरो गुबुन मोनसे टिमनिफ्राय थागोन जिसे गेलेगिरि ड' मोनसे मोनसे टाइमआव गासै ट'टेल नाम्बार अफ प्लेयार्स इन ए फिल्डआ जोंना जायो गासै जिथाम ड' बिनि थाखायनो बेखौ गेलेनो मोजां मोनो आङो दा बे गेलेनायजों लोगोसे प्रेक्टिसा जोबोद गोनांथार प्रेक्टिस खालामोब्ला मानसिनि स' गेलेनायनि एक्सपिरियेन्स ज' बादायलायनाय बेवहाय नोङो मोजाङै खालामनो हागोन दा बिनि थाखायनो आं सानो गेलेनायखौ मानसिया गोजौआव थिखोनो साननांगौ आरो नाजानांगौ ड' गेलेनायखौ नोङो गोजौआव थिखोनोब्ला नोङो गोरलैनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो मोजाङै मोजां गेलेबोनांगोन स' डाट नोङो गोजौआव थांनानै सान्स मोनो गोजौआव नोङो जेब्लासो सान्स मोनगोन अब्लासो सेलेक्ट जागोन जेब्ला नोङो मोजां गेलेगोन स' फ्रम नोङो डिस्ट्रिक लेभेलनिफ्राय थांनानै नोङो स्टेटआव सान्स मोनगोन बिनि उनाव थांगोन नोङो नेसनेल बेनि उनाव थांगोन नोङो इन्टारनेसनेल स' आं सानो आरो बेफोरनि अनगायैबो दानि मुगायाव गुबुन गुबुन लिग खेलाफोर जायो दा बे लिग खेलायाव दावगाहैनो थाखाय नोंखौ मोनसे टिमा मोनसे मेनेजिं टिमा नोंखौ बायगोन आरो बायनानै जुदि नों मोजां गेलेयो अब्ला नों बिनिफ्रायबो मुलाम्फा जागोन थाखा फैसा खालामयनो हागोन ड' बिनि थाखायनो आं सानो दि सासे मानसिया सासे सुबुङा बे गेलेनायखौ लांफानांगौ आरो बेनि थाखायनो आंनि बे एक्सपिरियेन्स एबा माबा मोनसे स्किल आं जायखौ सानो बे दङ आंनाव फुटबल गेलेनाय आरो क्रिकेट गेलेनाय